جی آپ باربر نائی بول رہے ہیں میں اصل میں ادھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں وہ مجھے اپنے بال ہیئر کٹ کرانے تھے تو میں ادھر ایک اچھا سیلون دیکھ رہا تھا نائی کی دکان دیکھ رہا تھا اور آپ کا آپ کا آپ آپ کا نمبر مجھے ایک دوست نے دیا تھا تو مجھے وہ کرنا ہے بال کٹانا ہے اور وہ کرنا ہے ڈاڑھی بنوانی ہے تو کتنا کاسٹ پڑے گا بھائی

پانچ سو روپیہ اور تھوڑا مطلب بارگننگ ہو سکتی ہے کیا آپ کی شاپ مطلب کدھر ہیں آپ کی شاپ لوکیشن کیا ہے شاپ کی لکشمی نگر میں ہیں اور مطلب اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم کیا ہے اچھا اور مطلب ویکلی مطلب پورا سیون ڈیز کھلی رہتی ہے اچھا اچھا کون سے دن فرائڈے کو بند ہے اچھا اور آپ کے ادھر ہیڈ مساج ہو سکتا ہے کیا اچھا اور اور اور کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی شاپ میں مطلب اس کے اکاڈنگ جی اصل میں اور اس کا کاسٹ کتنا ہے

میں اگر مطلب ابھی آؤں گا تمہارے پاس فرائڈے کو کیونکہ میں ادھر اسٹوڈنٹ ہوں جامعہ میں تو اگر چھٹی مجھے ملتی ہے فرائڈے کو تو میں آپ کی کدھر آپ لوکیشن کدھر بتائے تھے لکشمی نگر جی تو فرائڈے کو اصل میں ادھر چھٹی رہتی ہے سٹرڈے چلے گا چلیے ٹھیک ہے میں آؤں گا ہو سکے تو میں اپنے دوستوں کو بھی لاؤں گا آپ کے مطلب وہ آپ کا شاپ وزٹ کرانے اگر ان کو اچھا لگا تو وہ آدمی آپ کے ریگولر کسٹمر بن جائیں گے ٹھیک ہے اور جتنا اچھا ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا بارگننگ کرانا ٹھیک چلیے ٹھیک ٹھیک ہے چلیے اوکے